आंथ'दा अंगनबादिनि जाहैबाय आं दा मोनसे एप बाहायो सोरकारनि पसन ट्रेकार होननाय बेयाव आरो बे एपखौ बाहायनो गोनां जायो मानो होनोब्ला गथ'फोरनि सारभे खालामनांगौ बहुतखिनि आपडेट होबाय थानांगौ मबाइलनि दाथ' आरो डिजिटेलनि जुग नालाय गासैखौबो बेयाव मबाइलआव आपडेट होबाय थानांगौ डाटाफोरा सब मबाइलआवनो थाजोबो बेफोरावनो हरजोबनो गोनां जायो बे एपआवनो गथ'फोरनि गासैबो जानाय लोंनाय खायद्य' बेसे फैदों बेसे फैया गथ'फोरनि ग्रौथ खैजोन गथ' दङ बेसे खैजोन जायो बेफोरनिनो बागै गासैबो माने बेयाव बे एपनि दारा बाहायनाय जायो बे एपनि दारा जोङो हरनाय जायो बेनिखायनो बाहायनाय जायो आरो बे सोरखारनि एपखौ